हैलो हमर बैंकसॅं जे पैसा जे कटि गेलै से कहाँ कटलै हँ पते नहि चलै छै अहाँ नीतीश कुमार छिहत्तरि तैंतालिस बेरानबे चौरानबे संतानबे ठीक छै कटल छै तीन तारीख़ के हँ हँ तीन तारीख़ के कटल तीन हेतै तहन ने हँ लिखल रहै पैसा मनी मनी किछु ऐसे लिखल रहै ताकि माइनसमे चलि गेलै जितना पैसा रहै ने हमर अकाउंटमे हँ ठीक छै पच्चीस फ़रवरी आ दू हजार चारि चारि सुनील मंडल एड्रेस है फ़रबिसगंज खमकौल फ़रबीसगंज अररिया बिहार हॅं हॅं

एक हज़ार हमेशा राखऽ परतै हमरा हॅं

हँ अच्छा समझि गेलियै एक हजार राखय परतै ठीक ठीक